اردو بولنے کا جہاں تک سوال اٹھتا ہے اردو ہندوستان کے ہر خطے میں بولی جاتی ہے اور ہر زبان اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے اب جیسے ہے کہ بنگال میں چلے جائیے تو بنگال میں بنگالی بھاشا چلتا ہے ہر جگہ الگ الگ بھاشا کشمیر چلے جائیے کشمیر میں الگ بھاشا ہے یعنی کہ ہندوستان کا جتنا بھی اسٹیٹ ہے سارے اسٹیٹ میں الگ الگ مطلب کہ لوگ بھاشا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو جو ہے نا اردو ہندوستان کے ہر حصے میں قریب قریب بولی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اس سے یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سب آسانی سے اگر بنگالی نہیں سمجھ پائے تو اردو سے اردو سے بات کر لیتے ہیں اردو میں بات کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اس لیے اردو جو ہے ہندوستان کے ہر حصے میں قریب قریب بولی جاتی ہے اور ہم جہاں جہاں بھی گئے تو ہم کو تو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اردو میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ سمجھ جاتے تھے اور ہم بھی اس کو سمجھا دیتے تھے اس لیے اردو بھی اردو کا مقام بھی ایک اہم ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی اردو کا مقام صحیح ہے